जिब्रै नभेम्बर जिगुजौ गुजिसे दाइन जानुवारी नै रोजा दाइन नैजिगु मे नै रोजा जिबा नैजिथाम मार्स नै रोजा नैजिसे नैजिद' फेब्रुवारी नै रोजा नैजिद'